चडांत चड देव बरें म्हणटा हो प्रस्नाक लागून कित्याक आमच्या नेरुल गांवांत उदकाचो इतको प्रोब्लम जालां की कोणाक उदक मेळटा आनी कोणाक उदक मेळना त्या उदकां पासत कितलींशींच झगडीं जातात लोकांची आमकां आमची ऐरया ज्या जाग्यार आसा ती सगळीं हॉटेल ऐरया हॉटेल ऐरया आसल्या कारणान सगळें टँकर जे उदकाचे आसा तें तांकां सप्लाय जाता आनी आमच्या सामान्य लोकांक जे उदकाची खरी गरज आसा तांकां उदक पावना सांगचे म्हटल्यार आमच्या घरान स्वताच्या तीन आमी बोरींग बायो बांदल्या पूण एकाय बोरींग बायेक आमकां उदक मेळना वो सगळ्यांत व्हडलो इशू जाल्लो आसा आनी आमी खूबश्यां परीनी आमी हो प्रोब्लम सोल्व करपाक जाय ती जाय त्यो गजालीचेर आमी गेली म्हणजे निदान आतां कितलीशींच वर्सां जाली उदकाक आमकां भंयकर त्रास जालां आनी ह्या वर्सां तर विचारच नाका आमची अशीं परीस्थिती येयल्या इल्ल्या इल्ल्या उदकाक आमी देवा सारके हें उदक वाचतलें कांय ना आमचें कडेन इतलें आमी ये जाल्या आनी त्या इतून आमी खंय वचून उदकाक सगळें सगळ्याक भोंवून भोंवून आमी टँकर मेळटा काय म्हणू पळेतात आनी देड देड हजाराचे आमी टँकर आतां ह्या हातूंत हाडल्या मे म्हयन्यान आमी देड हजाराचे टँकर किंचीत चार ते पांच तरी उदकाक आनी उदकाचे टँकर घेवन येयल्यात पूण उदीक जर विचरोंक गेल्यार बाबा नळ येतलो रे आयज ना उदक ना उदक सोंपलां उदक मेळचें ना चार दीस तुमकां नळ येवचोना अशेंत म्हणून टाळून दितात आमी कामाची मनशां आमी त्या उदका पासत घरा रावचें पडटा न्हाय नासतना आमकां कामाक येवचें पडटाले म्हाजो पूत स वर्साचो टॉयलेटीक जाले सुद्दा जाल्यार मम्मा म्हाका जावंक ना आं हांव उदक ना नू उदक येयली की हांव टॉयलेटीन वयतां अशीं परीस्थीती जाल्यां इतलेंच सागूंक सोदतां हांव की ह्या उदकाचो प्रोब्लम चडांत चड बेगीन जर सोल्व जातलें जाल्यार सगळ्यांक बरें कारण उदक हें सगळ्यांक म्हत्वाची गरजेची वस्तू आनी गरजेची जाल्ले आसात उदक ना जाल्यार कांयच जांवचे ना आमी जर इतली नेरुल सारकें विलेजीन रावण्यांऱ्या मनशांक जर इतलो त्रास जाता जाल्यार बाकींच्याक कितलो त्रास जाला आसतलो आमी वयल्यान सारकीं हॉटेल लायनीक आहा कानोळे ते सायडिक तरी आमकां उदकाचो जायतीं वर्सां भरपूर म्हणजे खूपूच त्रास जालां उदकाक आनी ह्या वर्सा तर विचारूत नाका